हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हज़ार वर्ष पुराना माना गया है सामान्यतः प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी भाषा का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है उस समय के कई रूप थे और उसमें सातवी आठवी शताब्दी से ही पद्य रचना प्रारंभ हो गई थीं साहित्य की दृष्टि से पद्य वद्य जो रचनाएँ मिलती हैं वह दोहा के रूप में ही और उनके विषय में धर्म नीति उपदेश आदि प्रमुख हैं राजा श्री कवि चारणा और नीति शृंगार सौर्य पराक्रम आद के वर्णन से अपनी साहित्य रुचि का परिचय दिया करते थे यह रचना परम्परा आगे चलकर सुर सैनी अपभ्रंश या हिंदी में कई वर्षों तक चलती रही किंतु यह निर्णय करना सरल नहीं है कि हिंदी शब्द का प्रयोग इस भाषा के लिए कब और किस देश से प्रारंभ हुआ हाँ इतना ज़रूर आवश्यक है कि हिंदी शब्द का प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने किया था इस शब्द से उनका तात्पर्य भारतीय भाषा का था